मध्य प्रदेश में प्रमुख मनोरंजन जा जीअं स्थान आहिनि जीअं असांजो भोपाल में थियो भोपाल में डी बी मॉल आहे डी बी मॉल आहे कैलिप्सो क्लब आहे ऐं लॉन्ज आहे मैडूस आहे एतिरा कई स्थान आहिनि भोपाल में इते उते जीअं असांजो उज्जैन आहे उज्जैन में महाकालेश्वर मंदरु आहे उते वञी करे मन खे त शांती मिलंदी आहे पूजा पाठ जो एतिरो सुठो स्थान आहे जिते वञी करे लखे पर्यटक ईंदा आहिनि ॾाढा वॾा वॾियूं हस्तियूं उते मथो टेकणु ईंदियूं आहिनि दर्शन कणु ईंदियूं आहिनि त असांजे मध्य प्रदेश में एतिरा कई स्थान आहिनि जिते वञी करे मनोरंजन ऐं असांजो समाजिक गतिविधियूं थी सघनि गतिविधियूं थींदियूं आहिनि उन्हनि में शामिल थी करे असां बि कई बार शामिलु थिया आहियूं ऐं असांखे ॾाढो उन्हनि में शामिलु थी करे सुठो लॻंदो आहे कई अहिड़ा स्थान अञा आहिनि असांजे मध्य प्रदेश में जिते असां वञी था सघूं ऐं असां पंहिंजो मनोरंजन करे था सघूं